شمالی اور جنوبی ہندوستان کے درمیان مختلف ثقافتی فرق ہیں جو زبان کھانا لباس موسم سیاست خواندگی جغرافیہ اور مواقع سمیت کئی پہلوؤں میں نظر آتے ہیں شمالی ہندوستان میں ہندی اور اس کے مختلف حلیے بولیاں جیسے پنجابی اردو اور راجستھانی عام ہیں جبکہ جنوبی ہندوستان میں تمل تیلگو کنڑ اور ملیالم بولی جاتی ہیں شمالی ہندوستان کا کھانا زیادہ تر گندم پر مبنی ہوتا ہے جیسے روٹی نان اور پراٹھا یہاں کی مشہور ڈشز میں بریانی قورمہ اور پکوڑے شامل ہیں جنوبی ہندوستان میں چاول کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور یہاں کے مشہور ڈشز میں ڈوسہ اڈلی سامبر اور رسم شامل ہے شمالی ہندوستان میں مرد عموماً کرتا پائجامہ اور خواتین ساڑی یا شلوار قمیص پہنتی ہیں جنوبی ہندوستان میں مرد دھوتی اور خواتین کانچی ورم ساڑی پہنتی ہیں شمالی ہندوستان میں موسم شدید ہوتا ہے جہاں سردیوں میں سخت سردی اور گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے جنوبی ہندوستان میں معتدل اور مرطوب موسم ہوتا ہے شمالی ہندوستان میں سیاسی جماعتیں زیادہ تر قومی سطح پر فعال ہیں جیسے بی جے پی اور کانگریس جنوبی ہندوستان میں علاقائی جماعتیں زیادہ طاقت ور ہیں جیسے ڈی ایم کے اے آئی اے آئی آئی ڈی ایم کے اور ٹی آر ایس جنوبی ہندوستان میں خواندگی کی شرح زیادہ ہے اور تعلیمی معیار بھی زیاد بہتر سمجھا جاتا ہے شمالی ہندوستان کے مقابلے میں یہاں تعلیمی ادارے اور انفراس انفراسٹرکچر بہتر ہے جغرا شمالی ہندوستان میں ہمالہ کے پہاڑ اور گنگا یمنا کے میدان ہیں جبکہ جنوبی ہندوستان میں ساحلی علاقے مغربی اور مشرقی گھاٹ اور دکن کا پلیٹو شامل ہے جنوبی ہندوستان میں آئی ٹی اور سروس انڈسٹریز کی وجہ سے اقتصادی مواقع زیادہ ہیں خاص کر بنگلور حیدر آباد اور چنئی میں شمالی ہندوستان میں زراعت اور مینوفیکچرنگ زیادہ اہم ہیں یوں شمالی اور جنوبی ہندوستان کے درمیان ثقافتی فرق بہت وسیع اور متنوع ہے جو ہندوستان کی مختلف رنگینوں رنگینیوں کا حصہ ہیں